जीअं त प्रचलित आहे की असांजी सिंधी भाषा जेकी आहे उहा हर हिकु कण कण में बसियलु आहिनि सिंधी छो त सिंधियुनि खे कोई बि स्टेट या कुझु न मिलियलु आहे त सिंधी जिते बि रहंदा आहिनि उते कण कण में बसियलु आहिनि ऐं सिंधी पंहिंजी भाषा खे हर जॻहि ते फहिलाए रहिया आहिनि सिंधी असांजा हर शहर हर सिटी हर कंट्री में फहिलियलु आहिनि त सिंधी भाषा ॾाढी फहिली आहे ऐं इन में ॾाढा बदलाव बि आया आहिनि जीअं जीअं असांजी भाषा वधंदी वई आहे तीअं तीअं इन में ॾाढा ई सुठा बदलाव आया आहिनि